जिनि जा पुर्ख शरूअ खां ई खेती कंदा आया आहिनि पर अॼु उन्हनि जा ॿार खेती करण में चाहु नथा रखनि नईं पीढ़ीअ जो चवणु आहे त रुॻो खेती करण सां आराम वारी ज़िंदगी न थी थी जी सघिजे भारत में खेती जिनि तकलीफ़ुनि मां गुज़री रही आहे हुननि जो हिकु इशारो किसाननि जी आत्महत्या सां आहे ॿियो इशारो अहिड़ा किसाननि जो वाधारो आहे जेके खेती छॾे ॿियो धंधो अपनाए रहिया आहिनि खेती में हुंअ तरीक़े सां अनाजु पैदा कयो वेंदो आहे पर अॼु जा पढ़ियल लिखियल ॿार खेतीअ तरफ़ु रुख़ु नथा कनि छो त महिनत वधीक आहे ऐं मुनाफ़ो घटि आहे पर मां सोचियां थी त अॼु कल्ह जी पीढ़ीअ खे बि खेतीअ जे तरफ़ु हंग जो रुख़ु करणु घुरिजे अॼु कल्ह जा पढ़ियल ॿार आहिनि नवनि तरीक़नि खे इस्तेमालु करे सुठी फ़सुल हासिलु करे सघनि था नौजवान खे खेती करण में रुची वठणि घुरिजे उन्हनि खे अॼु जे बाज़ार जी ॼाण आहे उन्हनि खे ख़बरु आहे त फ़सुलु कहिड़ी कीमत ते असां अॻियां विकिणे सघूं था उन मां केतिरो मुनाफ़ो कमाए सघूं था इन करे युवा पीढ़ीअ खे इन में पंहिंजो ध्यानु ॾियणु घुरिजे ऐं पंहिंजो योगदानु ॾियणु घुरिजे